بھیا جی جی بھیا ادھر کی سائڈ تھوڑا سا پیلر کے پاس لگا لیجیے گا جی بھیا بھیا تھینک یو تھینک یو آپ نے بھیا ڈگی سے سامان بھی نکال کر یہاں سائڈ میں رکھ دیجیے گا جی جی جی ارے بھیا آپ پیمنٹ کیسے لیں گے کیس سے لیں گے یا میں آن لائن آپ کو پیسے دے دوں اچھا کیش تو آپ کو چار سو روپئے دینے ہیں نا چھ سو کیسے میں نے تو صبح آپ کے ایجنسی سے بات کر کے رکھی ہے کہ مجھے چار سو روپئے دینے ہیں میں تو دوں گی نہیں کیونکہ میں تو صبح سے ہی بات کر کے رکھ رکھی ہے ایسے کیسے صبح میں نے ان سے کال کر کے بات فکس کری میں نے سب سے پہلے سے پہلے سے پرائز فکس کر کے رکھے ہیں تو آپ مجھ سے چھ سو روپئے کیوں مانگ رہے ہیں میں دوں گی ہی نہیں آپ ایک کام کریے کال کریے مجھے بات کرنی ہے آپ کے آپ کے ایجنسی سے بات کرنی ہے مجھے میری بات کروا دیجیے ان سے آپ ان سے بات کر لیجیے میں تو آپ کو چار سو ہی دوں گی میں آپ کو چھ نہیں دوں گی جی جی